देखिऔ जे केओ गायन शुरू करऽ चाहै छथि या अपन गायनमे सुधार करऽ चाहै छथि तऽ हुनका लेल तऽ सबसँ पहिले ई गप पुछिऔ जे बहुत चीज एहन चीज छै जे खाइऔ पिएपर वर्जित करऽ पड़ै छै जेनाकि खटाइके प्रयोग बहुत कम करबाके चाही नहिएके बराबर खाइके चाही ओ खटाइ नहि खाइथि किएक तऽ ओहिसँ गला खराब होइ छै दोसर गप ओ निरन्तर अभ्यास करथि गायन ओ चीज छिए जे जाहिमे यदि अहाँ निरन्तर अभ्यास करैत रहबै तऽ ओहिसँ धीरे धीरे अहाँ आगू बढ़बै एकबागि जे छै से कोनो चीज अहाँ जे छै से नहिकऽ सकै छी अहाँ बहुत क्षेत्रमे देखने हेबै बहुत चीजमे देखने हेबै जे जे एकटा जे छै से छोट मोट लोक गायक छलथि हँ ओ आइ जे छै से पैघसँ पैघ गायक बॉलीवुड हॉलीवुडमे जे छै से गीत गबै छथि तऽ ओहो अभ्यास करैत करैत आगू बढ़लखिन हँ तऽ एकेटा चीज बुझिऔ जे कोनो चीज करबाके लेल अभ्यास बहुत पैघ चीज छिए अभ्यास करैत रहू निरन्तर अभ्यास करैत रहू खानपानपर धिआन राखू अपन गलापर हरदम धिआन राखू आओर जेहन नीकसँ नीक खानपान रहत अहाँके तेहन जे छै से अहाँके गला सबदिन साफ रहत नीक रहत आओर कोशिश करू जे ओहिके लेल निरन्तर अभ्यास कतहु हमरा नहि टुटै पहिने छोटसँ छोट जगहपर भक्ति करू भजन करू छोट छोट स्टेज शो करू धीरे धीरे जे छै से अहाँ गायनके क्षेत्रमे बहुत उत्कृष्ट भऽ जाएब आओर नीक बात हैत तऽ गायन जे छै गायन जे छै से करऽके चाही आओर निरन्तर करैके चाही धीरे धीरे जे छै से अहाँ बहुत पैघ कलाकार बनि जाएब अहाँके गायनमे बहुत सुधार आएत